हम अपना फसलके सुन्दर बनाबऽक लेल सबसँ पहिने हम खेतके नमीके देखै छी चूँकि नमी जौं नहि रहतै खेतमे तऽ फसल सम्भव नहि छै जे सुन्दर हेतै तऽ पहिल हम अपना माटिके हम अपना खेतके नमी देखै छियै जँ ओइमे नमीके कमी छै तऽ हम पानि पटाबै छियै नमी भऽ जाइ भऽ जाइ छै ताइके बाद हम ओकरा सुन्दर ढ़ङ्गसँ खेतके जोताइ करै छियै ओइके बाद हम ओइमे बीजक प्रयोग करै छियै हम बीजके पहिले अङ्कुरन कऽ कऽ देख लै छियै जँ बीजके अङ्कुरन निनानबे परसेंट छै पञ्चानबे पर्सेट प्रतिशत छै तऽ हम ओइ बीजके बोआइ करै छियै बोआइ केलाके बाद ओकरा सप्ताहिक हम विजिट करै छियै हम जा कऽ खेतके देखै छियै कहावत छै जे पुरान हमर सबके बाबा दादा कहै छलखिन नित उठी खेती यानी प्रत्येक दिन सुबह उठू आओर अपना खेतमे जाउ ओ अहाँके निश्चित रूपसँ एतेक बता देता जे अइमे कोन चीजक आवश्यकता छै अइमे पाइनक आवश्यकता छै की अइमे खाधक आवश्यकता छै की अइमे कीटनाशक दबाइके छिड़काव करबाक छै निश्चित रूपँऽ जँ अहाँ खेतपर जेबै तऽ अहाँके ओ खेत स्वतः बता देता जे हमरा पाइनक आवश्यकता अछि हमरा अइमे कीड़ा लागि रहल अइ हमरा कीटनाशक ए दबाइके जे से प्रयोग करू हमरा सुरक्षा करू निश्चितरूपसँ किसानके नित उठी खेती आहाँ सुबह उठि कऽ अपना खेतपर जाउ आओर अपना खेतके देखियौ जे हमरा खेतमे कोन चीजक आवश्यकता अइ ओना सरकारक व्यवस्था सेहो किसानके प्रति सुन्दर भऽ रहलैये धीरे धीरे सुधार भऽ रहलैए खेती हमर सुन्दर चीज अइ हम खेती करऽवलाके अन्नदातामे गिनती छै हम जँ खेती नहि करब हम जँ अन्न नहि उपजायब तऽ देश की खेता देशके लोक की खेता तैँ दुआरे समस्त खेती केनिहार किसान लोकनिके बहुत बहुत धन्यवाद आहाँ अन्यदाता छी अहाँ अन्न उपजाबै छी जे अन्य पूरा विश्वके लोक खाइ छथि जय अन्नदाता जय किसान भाइ